आङो कक्राझार टाउनाव थांनानै गंसे सियार बायहैदोंमोन बे सियारा जोबोद मोजां आरो बे सियारखौ आङो जोबोद फसायदों दखान दाराबो खम समनि दिसकाउनआवनो हरदों आंनो आरो आङो बेखौ न'आव लाबोनानै जिरायबाय थादों आरो जिरायबाय थानो मोजां मोनदों